भारतीय मिडिया विशय म्हजो विचार हांव मांडटां हांवें पळयिल्लें आसा त्या प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार आतां जर एका स्टेटीन एक पार्टी रूल करता सो त्या पार्टेचे प्रेशर न्यूज चेनलार आसता सो ते सांगतात की ऑपोजींग पार्टी जेन्ना किरेंय रोंग ऑर कितेंय तांचें जाता तेन्ना ते तांचे सांगता तुमी चड कवरॅज करा कित्याक लोकांक दिसुनी की तें कित्याक फाटीं आसा तेशेंच पळोवपाक गेल्यार सगळे मिनिस्टर सगळ्यात चनलांचे प्रोपगेंडा आसता कित्या ना कित्या खातीर ते आप आपली ती न्युज दाखयतात तशेंच कितें बारीक घडलें तें व्हडलें करून दाखोवप तशेंच कितें व्हडलें घडटा ताका इगनोर करप हें चालूच आसता अशें आमचें सद्या चल्लां पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे मिनिस्टरांचेंच प्रेशर आसता सगळो गोव्रनमेंटाचोच प्रेशर आसता सो मिडियाच्या हातान कांय नासता तांकां ते पयशे दिता तांकां वयल्यान सांगता तुमी अशें अशें करा तांकां तशे करचे पडटा आतां थोडीं न्यूज चनल हांवें पळयल्या तीं आज तक मागीर ए बी पी तशीं खूब आसा